हेलो हाँ सर मुझे एक एक केजी पंगस मछली चाहिए कितना इसका ब इसका इसका भाव कैसा चल रहा है मार्केट में ओह तो साढ़े तीन सौ चार सौ का पिछले बगल में जो बाइजपुर का बाजार है उसमें तो इ इतना त अढ़ाई सौ बोल रहा था आप इतना महंगा बोल रहे हो ऐसा क्यों नहीं नहीं आप ब आप भाव चढ़ा के बात बोल रहे हैं इसका मतलब आपको बेचने का इच्छा नहीं है ऐसे थोड़ी होता है जो आप जितना मनमर्जी हो उतना पैसा उतना ले लेंगे नहीं नहीं भाई जिंदा मछली की बात कर रहा हूँ जिंदा मछली बोल रहा हूँ जिंदा मछली मैंने देख के आया था वो जिंदा रखा हुआ था वो वो द तो आप तीन सौ में दे देते तीन सौ में जा आपको अ आप सवा तीन सौ दस कर दीजिए आप उतना उतना खाएंगे थोड़ी होगा आप बोल रहे हैं मतलब आप हमेशा उसा हमेशा कोई सब व्यापारी बोलता है जे मुझे इतना म खरीद पड़ा है मैं भी मार्केटिंग करता मुझे भी पता है कैसा क्या सामान बिकता है नहीं भाई मैं भी कुछ दिन पहले मारता था क्योंकि मैं भी मल्लाह हूँ मुझे भी पता है कैसे मछली कैसे बिकता है मैं भी बेचता था और हाँ पता है लेकिन आप लोग बहुत मतलब इतना रेट बढ़ा के चलिए आपका बेचने का मन नहीं है तो मैं किसी दूसरे जगह ले लूँगा लेकिन ऐसा नहीं होना अ ऐसा थोड़ी मछली मछली होगा थोड़ी वो वो खस्सी त की तरह ब बिकने लगेगा मछली मछली हो गया त खस्सी के तरह थोड़ी बिके वैसा तो आपको रेट पोठी मछली का रेट भी नहीं जब पोठी सौ रुपए में मिलता है यहाँ पर पंगस मछली का मैं अपने द आपको दे रहा हूँ अढ़ाई सौ नहीं तो इतना दे दे तीन तीन सौ ले लीजिए उतना आप बोल रहें तो उतना में आप जाने के दुकान खोले कहाँ पर है आप दिखा मैंने आपका बैनर पर नंबर देखा तो वहाँ से लिया था आपका द दुकान चलाते कहाँ ठीक है ठीक है ठीक है मिलते हैं आते हैं तो मिलते हैं आपको ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है धन्यवाद